हैल्लो हां जी हां जी हां जी बिल्कुल अच्छा तुस कुत्थो आ देओ कुद्दरो आ दे बैंगलोर तो आ दे ठीक ऐ ते पैह्ली बार आ दे है ना ते बच्चे हे तुं'दे कन्नै अच्छा सिंगल टूरिस्ट आ दे ओ ठीक ऐ ते तुस बाया एयर आ दे जां बाया ट्रेन औना ठीक ऐ जिल्लै तुस बाया एयर पुज्जी जागे इत्थै जम्मू ठीक ऐ अच्छा हून सुनो हां ठीक होटल शोटल अस तुसें सारा दस्सनेआं जम्मू पुज्जी गे ना ते जम्मू पुज्जियै तुसें पुज्जना इत्थै एयरपोर्ट जेह्ड़ा ऐ इत्थूं दा सिटी तों थोह्ड़ा थोह्ड़ा यानि के ऐ सिटी च ऐ लेकिन ओह्दे कोल होटल बगैरा नेईं होने ऐं होटल तुसें मिलने सिटी च बसअड्डे जां सिटी बिच्च ते तुसें उत्थै जिसलै उतरगे ते बाह्र औगे जेह्ड़ी तुस गड्डी लैगे नां उस्सी तुस आखगे ते उ'नें तुसें कुसै अच्छे होटल च छड्डी उड़ना ऐ ठीक ऐ उ'नें तुसें कुसै ना कुसै होटल च छड्डी उड़ना जेह्ड़े तुस सिटी च गै लब्भी जाह्ग अच्छे रेट उप्पर लब्भी जाना मैंह्गे तो मैंह्गे ते सस्ते तो सस्ते फिर इक दिन पैह्ले तुस मंदर गै जाओ ठीक ऐ ते ओह्दे आस्तै तुसें जिल्लै सिटी उतरगे समान छड्डियै उत्थै गै रघुनाथ मंदर ऐ जम्मू दा सबतो पुराना सबतो बड्डा मंदर ऐ उत्थै चली जायो उत्थै दर्शन करेओ मत्था टेकेओ फिर दुए उस दिन थोह्ड़ा सिटी धोड़ी अगर थक्के दे नेईं होगे ते उद्दर घुम्मी लैयो फिर दुए दिन तुसें सवेरे जल्दी उठियै ते बावे चली जायो ते बावे चली जाओ बावे जेह्ड़ा ऐ साढ़ा जम्मू दा सबतो बड्डा मंदर ऐ जेह्ड़ा कि सारे लोक उस्सी बड़ा मनदे बावे दे कन्नै मोह माया तुं'दा इक समझो कि इक अद्दा दिन इक अद्दा दिन तुं'दा उत्थै शैल निकली जाना ठीक ऐ इक दिन तुं'दा समझो उत्थै होई गेआ रघुनाथ मंदर होई गेआ दूसरा एह् होई गेआ बावे जाओ मोहमाया जायो कन्ने गे बाग ए बहू ऐ हां जी एडैंचर आस्तै गंडोला आई गेआ ना उत्थै फिर ओह्दे बाच एह् दो तुं'दे सिटी दे मंदर होई गे ना ते तीसरे दिन तुस जां ते मानसर आह्ली साइड चली जाओ ठीक ऐ मानसर चली जाओ ओह्दे अग्गे सुकराला माता बी ऐ फिर ओह्दे अग्गे बसोली बी ऐ बनी बगैरा थोह्ड़ा तुं'दे लेई लॉंग होना ऐ लेकिन तुसेंई उत्थै मजा आना अगर इक दिन तुं'दा उत्थै कवर होई जाना ते दुए दिन तुस चली जाओ पत्नीटॉप आह्ली साइड पत्नीटाप सन्नासर इत्थै तुं'दी ट्रैकिंग काफी अच्छी काफी अच्छी होई जाना वैश्णो देवी ऐ इक दिन तुस वैश्णो देवी चली जाओ ते जिस दिन तुस वैश्णो देवी जाह्गे ते तुसें आन जान बी करगे तुस थक्की जाना बड़ा हैना थक्की जागे ते फ्ही तुसें रैस्ट चाहिदी उस दिन ओह्दे थोह्ड़े दिन तुसें रैस्ट चाहिदी ते इस स्हाबै दा प्लान बनाओ कि वैश्णो देवी तुसें लास्ट च गै जाओ पाओ हां ते शॉपिंग बगैरा करनी होए ते जदूं तुस रुक गे उत्थै किन्ने गै बजार होना शापिंग करी लैओ उत्थै कटरा बी होई जाना ते इद्दरो बी होई जानी जी चंगा जी चंगा